हलो मूंखे मोबाइल रीचार्ज कराइणो आहे मुंहिंजो पुराणो बैलेंस घणो आहे तंहिं खां पोइ मूंखे नओं कराइणो आहे ॾिसी ॾियो त मुंहिंजो मोबाइल नम्बर आहे नव पंज सत चारि चारि नव छह छह ॿुड़ी छह महिबानी करे मूंखे हिन में मदद कयो